السلام علیکم جی الحمد للہ میں بول رہا ہوں کہ نمبر تو آ ہی رہا ہوگا سشٹم میں آپ کے جی جی بالکل بالکل جی اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے گھر سے میں نے آنلائن کا کام شروع کیا تو پہلے میرا ڈاٹا پیکیج ٹھیک چل رہا تھا لیکن اب کام بڑھ گیا ہے تو دن بھر ویڈیو کالز آنلائن میٹنگس فائل اپلوڈ کرنا پڑتا ہے جی جی جی ہاں کیمرہ تو آنلائن ہی رہتا ہے مکمل جی آدھا دن اسی طرح رہتا ہے تو اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ مہینے کا پیکیج جو ہے بیچ ہی میں ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے پھر بار بار جو ہے نیٹ ڈلانا پڑتا ہے کبھی سو روپے کبھی دو سو روپے جی جی اسی لیے میں سوچا ہوں کہ آپ سے بات کر کے کوئی ایسا پیکیج آپ دے دیں جو ایک بار مہینہ میں جو ہے ریچارج ہی کرانا پڑے ہے مہینہ میں ہی پیکیج ڈلوانا پڑے جی جی جی ہاں جی بس بس بس میسج اور کال مینٹیننس جی تو زیادہ نہیں چاہیے بس ڈیٹا زیادہ چاہیے کیونکہ میرا سارا کام نیٹ پر ہے ویڈیو کالز میٹنگس اور ساتھ میں وقت ملتا ہے تو تھوڑا واٹسپ اور یوٹوب چلا لیتے ہیں جی جی جی جی اگر ہاں ہاں ڈبل ڈیٹا والا پلان ہے یا اس سے بھی تھوڑا بہتر ہو تو بتائیں جی ریٹ کے لیے آپ پریشان مت ریٹ تھوڑا اوپر بھی ہو تو کوئی بات نہیں ہے بس بار بار پیکیج نہ ڈلوانا پڑے جی ہاں ہاں ہاں جی یہ والا ٹھیک لگ رہا ہے اس میں مہینے کا سکون بھی رہے گا جی جی ہاں ہاں وہی کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک بار پلان لگ جائے تو مہینہ بھر جو ہے نا پیکیج ہمیں نہ ڈلوانا پڑے نیٹ کی ضرورت نہ پڑے جی بیچ میں نیٹ نہ رکے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر جو ہے یہی والا لگا دیجیے جی ابھی لگا دیں میں ادھر سے پیمنٹ کر دیتا ہوں جی ٹھیک